जय झूलेलाल मां पंहिंजी बाइक जी देखिभाल जाम सुठे तरीक़े कंदो आहियां मूंखे बाइक हलाइणु ॾाढो वणंदो आहे छो की ईअं मूंखे ट्रावलिंग मुंहिंजी हिकिड़ी हॉबी आहे त मूंखे वणंदो आहे बाइक हलाइणु ऐं मां बाइक जी देखिभालु कंदो आहियां टाइम टू टाइम सर्विसिंग ऑइल चेंज सभु कंदो आहियां ऐं जॾहिं मां गाॾी हलाईंदो आहियां त जाम सभु ध्यान सां धैर्य धैर्य सां हलाईंदो आहियां सभु ट्रैफ़िक लाइट्स सभु ट्रैफ़िक रूल्स फ़ॉलो कंदो आहियां स्पीड लिमिट फ़ॉलो कंदो आहियां ऐं जॾहिं बि राइट एंड लेफ्ट मोड़णो हूंदो आहे त इंडिकेटर ॾींदो आहियां त ऐं लंबे रस्ते ते सतर्क ऐं प्रेरित मां इन करे रहंदो आहियां की छो की मूंखे ख़बर आहे की अगरि स्पीड लिमिट अगरि बाइक कंट्रोल न थी त कुझु बि थी सघंदो आहे त मां हर ट्रैफ़िक लाइट हर ट्रैफ़िक रूल जो फ़ॉलो कंदो आहियां स्पीड लिमिट ऐंं रस्तनि जो ऐं स्पीड ब्रेकर सभिनिन जो ख़्यालु रखंदो आहियां हीअं बाइक हलाइण मूंखे थकाए न सघंदी आहे छो की मुंहिंजो ऑफ़िस बि थोरो परे आहे त मूंखे ट्रावलिंग वण वणंदी आहे मां बाइक ते रोज़ अप ट्रावलिंग कंदो आहियां त मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं लंबे रस्ते ते हमेशह स्पीड लिमिट ऑब्ज़व करे मेंटेन करे हल हलाईंदो आहियां ऐं सभु ट्रैफ़िक रूल्स जो नियम फ़ॉलो कंदो आहियां ऐं सभु स्पीड लिमिट बराबरि रखंदो आहियां ऐं अॻियां पुठियां ध्यानु ॾींदो आहियां की कोई वॾो वॾी गाॾी त नथी अचे या उहा ओवरटेक करणु महिल बि मां जाम सुठी तरह चङी तरह ध्यानु ॾेई करे इंडिकेटर ॾेई करे तॾहिं ओवरटेक कंदो आहियां